ہیلو میں آپ کی کسٹمر سروس سے بات کرنا چاہتا ہوں میرا لینڈ لائن انٹرنیٹ کنیکشن ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ہے کبھی چلتا ہے کبھی بند ہو جاتا ہے ہر تھوڑی دیر بعد انٹرنیٹ کا ڈراپ ہو جاتا ہے اس وجہ سے میری آن لائن کامیں رک جاتی ہیں جیسے زوم کال ویڈیو کال وغیرہ رک جاتی ہے اور سلو ہو جاتی ہیں مجھے شک ہے کہ سروس میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے شاید ایریا میں کوئی پرابلم ہے یا پھر میں یا پھر لائن میں ہی فالٹ ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کسی اور بھی ایسے لوگوں کو مسئلہ ہو رہا ہے یا نہیں کیا آپ کا سسٹم میں کوئی سروس یا مینٹیننس کا کام میں کوئی پرابلم چل رہا ہے میں چاہوں گا کہ میرے لائن چیک کریں اور ٹیکنیشین کو بھیجیں تاکہ یہ مسئلہ سالو ہو سکے میں ریگولر یوزر ہوں میں بہت دنوں سے آپ کے اس لائن کو یوز کر رہا ہوں اور یہ مسئلہ میرے لیے کافی مشکل پیدا ہو رہا ہے آپ سے گزارش ہے کہ اس مسئلے کو جلدی ہی ٹھیک کر دیں شکریہ